ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں اس خطے میں آپ کو جنگلات بھی ملیں گے کچھ وادیاں ریگستان میں بھی بٹی ہوئی ملیں گی کچھ وادیاں میں بھی آپ کو ملیں گی اور کچھ وادیاں تو اس کدر قدرتی پارس دریا اور پہار میں بٹی ہوئی ہیں جسے انسان دیکھ کر حیرت کے نظارے کرتا رہے گا یہ قدرتی طور پر ہے کہ انسان جس خطے میں رہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قدرتی طور پر ہر چیز عطا فرماتا ہے رہنے کے لیے آپ کو سوکھی زمینیں پرووائڈ پرووائڈ کی جاتی ہیں جہاں آپ گھر بنا سکے مکان بنا سکے اور اپنے متعلک جو بھی چیزیں اپنے جینے سے متعلک جو بھی چیزیں آپ بنانا چاہیں آپ وہاں بنا سکتے ہیں دیکھیے جنگلات کا ہونا بہت سے معنوں میں فائدےمند ہیں ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں ہمارے گھر کے آس پاس کچھ دور پر آپ جائیں گے کئی میلوں تک صرف اور صرف جنگلات ملیں گے لیکن جن جنگلوں سے ان جنگلوں تک ہم رسائی کر کے رسائی کرتے ہیں سائیکل کے بھی ذریعہ بھی جا سکتے ہیں پیدل بھی جا سکتے ہیں گاڑیوں سے بھی جا سکتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد ان جنگلوں سے ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ پھائدہ ہوتا ہے ابھی تو نہیں ابھی کچھ ٹائم پہلے جب لکڑیاں ہیں آپ کے رہنے سہنے کھانے پینے کے وسائل پیدا کرتی تھی آپ انہیں لکڑیوں سے اپنے رہنے کے لیے مکان آپ بناتے تھے یہ آپ انہیں لکریوں سے انہیں لکریوں انہیں درختوں سے آپ کھانے کے لیے آپ کے فل دستیاب ہوتے تھے آپ انہیں لکڑیوں کے ذریعہ اپنے اوزار بنایا کرتے تھے تو یہ ساری چیجیں جنگلات آج بھی ہم سبھی لوگوں کو ہمیں رہنے کے لیے خوبصورت ماحول عطا کرتا ہے ہم ہمیں گرین ہاؤس گیسز سے یہ جنگلات ہمیں بتاتے ہیں ہماری ہوائی تحفظات انہیں جنگلات کے وجہ سے ممکن ہو سب ہوتی ہے ریگستان کا ایریا بھی ہمارے سرحد سے جڑا ہوا ہے جہاں ہم رہتے ہیں اس ریگستان میں وہ ریگستان جہاں دور دراز آپ چلتے رہیے وہاں کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا جو مکان بنا سکتے ہو لیکن وہ ریگستان جہاں انسانوں کو ایسا ماحول کر پرووائڈ کرتا ہے لیکن جانوروں کے لیے بہت ہی زیادہ لابھ دایک ہوتا ہے اسی طریقے سے ویٹلینٹس جو بہت ہی خوبصورت آپ کے ذہنوں کو آپ کے روح کو آپ کے جسم کو صرف نفع ارو اور راحت پہنچانے کا کام نہیں کرتا بلکہ ہر کسم کے لوگ جانور چرند پرند ہر شخص وہاں جا کر اپنے آپ کو کھوس محسوس کرتا ہے قدرتی پارس جو خدا کے طرف سے ہم سب ہم سب کو ہم سب کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے وہ ہم سبھی لوگوں کو ہم سبھی لوگوں کو قدرتی پارس دیتے ہیں جس میں ہم سبھی لوگ انسان جانمر سب لوگ جا کر اپنے آپ کوئی اپنے آپ کو آرام دیتے ہیں یہ پارس جو ہمیں ہوتے ہیں یہ اس میں ہر قسم کے درخت ہوتے ہیں اور اس درخت سے ٹچ ہونے یعنی ہوائیں ہم سبھی لوگوں کو بہت ساری بیماریوں کا علاج کرتے ہیں یہ دریا یہ پہاڑ یہ دریا یہ پہاڑ کیا دریا ہم سبھی لوگوں کے لیے کسی یہ ایک نعمت عظیمہ اور نعمت مترقبہ سے کم نہیں ہے یہ دریا ہم سبھی لوگ ہم سبھی لوگوں کو پینے کا پانی عطا کرتا ہے خواہ انسان ہوں ہم یا ہم جانور ہوں ہم سبھی لوگ اسے پانی سے پینے کے لیے اس سے اپنے اپنا پانی کا حصہ حاصل کرتے ہیں یہ پہاڑ یہ نعمت یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے یہ پہاڑ تو ایسی چیز ہے ہم جس جمین پر اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین سکڑ جاتیں اس اس زمینوں کو ان زمینوں کی حفاظت کے لیے اور اس زمینوں کے مطلب سکڑنے کی وجہ سے اس زمین پر لمبے لمبے بڑے بڑے پہاڑ خدا نے بنائے ہیں یہ لوگ یہ ضرور سوچنے والی بات ہے کہ لوگ وہاں تک کیسے پہنچتے ہیں آج یہ آسانی کا آسانی کا معاملہ ہے آج ٹرانسفورٹیشن کے وسائلس کا کافی آسانی کے ساتھ دستیاب ہے آپ کے پاس موٹر ہے گاڑی ہے فور ویلر ہے ٹو ویلرس ہے اگر ٹو ویلرس آپ کے پاس آپ اس کے اونرشپ نہیں ہے تو گورنمنٹ اونرشپ پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں آپ وہاں باآسانی پہنچ سکتے ہیں آج گورنمنٹ نے بہت ساری اسکیمیں بنا دی ہیں ہمارے یہاں جو لیک ندی ہے وہاں جانے کے لیے لیک جھیل ہے اس کے علاوہ دیگر پہاڑ وغیرہ بھی ہیں کشمیر میں تو بہت سارے لوگ ٹہلنے والے لوگ آتے ہیں دور دراز سے لوگ ٹہلنے کے لیے ہوں آتے ہیں تو وہاں پر گورنمنٹ نے ہر طرح کا انتظام کیا ہے ان کی سیکورٹی کے لیے اور ان کے طرح طرح کے سیکورٹی کے لیے اور ان کے رہنے کے لیے ان کے کھانے کے لیے ہر چیز کے چیزیں دستیاب ہیں اچھا جانمر کی بات کریں تو جانور میں سب سے زیادہ گدھا ملتا ہے اونٹ ملتے ہیں نیب کے درخت ملتے ہیں سیب ملتے ہیں کاجو کے بھی درکھت ملتے ہیں پھل کے بھی مختلف قسم کے پھل وغیرہ اس میں ساری چیزیں ملتی ہیں اور یہ سب سبھی سابھی چیزیں ہیں ہم سبھی لوگوں کے لیے باعث مزہ ہے اور خوش ہایند ہیں اور ہم اس کی حفاظت کے لیے کوشاں رہتے ہیں